میں اپنے کمیونٹی اور ثقافت میں کھیلوں کے کردار کو بیان کرسکتا ہوں کھیل ایک کھیل کمیونٹی کا ایک اہم حصہ ہے کھیلوں کی مخصوص پروازیں اور میچز کموٹی ہتوں کو بڑھاتی ہے اور ورزش کی سروس کمیونٹی کے افراد کو صحت مند رہنے میں طرف متوجہ کرتی ہے کھیلوں کے میلے اور مسابقات کمیونٹی لوگوں کے درمیان مواصلات کو بڑھاتی ہے اور ان کے درمیان مواصلات کو مضبوط بنا بناتی ہے کھیلوں کو کھیلنا اور دیکھنا ایک فن اور منورنجن کا حصہ بن چکا ہے جو کمیونٹی کی تشہیر کرتا ہے کھیلوں میں کام کرنے والے افراد کمیونٹی کو مختلف قوتیں فراہم کرتے ہے جیسے کوچنگ تربیتی مواصلات کھیلوں کے ماہرین کمیونٹی کی شہرت بڑھاتے ہیں اور ان کے کامیابی کے ساتھ وہ کمیونٹی کی طرف سے متعارف کیے جاتے ہیں کھیلوں کا کردار کمیونٹی کی سکون اور ترقی میں بہت اہم ہوتا ہے